जय झूलेलाल मां पंहिंजे घर जे आंगण में घास उघाया आहिनि उहे घास वॾा थी वेंदा आहिनि त असां हुन खे वेस्ट करे फिटी न कंदा आहियूं असां उहे कटे करे जेके सुठा हूंदा आहिनि उहे गांइ खे खाराईंदा आहियूं ऐं जेके हुननि जा जड़ हूंदा आहिनि उहे वापसि ज़मीन में विझी सघंदा आहियूं असांजे घर जे आंगन में कड़ी पत्तो तूल्सी नीम ऐं सिंगियूं उन्हनि जा प्लांट विधियलु आहिनि ऐं उन में सुठा प्लांट बि ईंदा आहिनि जे उहा अच फल अची वेंदा आहिनि त असां उहो घर में यूस कंदा आहियूं ऐं जेके अगरि पता अगरि वणनि जा कोई पता बि किरनि था त असां हुन खे खणी करे वापसि ज़मीन में विझी छॾंदा आहियूं इहे जेके सुकल पत्ता आहिनि उहे हुन प्लांट खे खाध वांगुरु यूस कंदा आहिनि त उहे बि इस्तेमाल थी वेंदा आहिनि इन करे ऐं जेॾी महिल कुझु प्लांट अहिड़ा आहिनि हुन खे उस न खपंदी आहे त असां ॿिनि पासे प्लांट जे ॿिनि पासे लकड़ियूं ॿधी करे ऐं हुन पासे साई नैट विछाईंदा आहियूं उन नैट सां छा थींदो आहे की प्लांट सॼो ढकजी वेंदो आहे ऐं हुन खे उस न लॻंदी आहे त उहो सुठा फल ॾींदो आहे ईअं करे असां फल बि पचाईंदा आहियूं ऐं हुन जो जेको सुका पत्ता आहिनि हुन खे बि वापसि ज़मीन में विझी नवा प्लांट उघाईंदा आहियूं जय झूलेलाल